اسٹریمنگ پلیٹفارم جیسے یوٹیوب ٹویٹر فیس بک انسٹاگرام نے گیمس کے مواد کے تخلیق کاروں کو اپنے گیم پلے کو دکھانے اور سامعین کے ساتھ مشغول ہونے کا براہ راست انٹر کمیونکیٹ طریقہ فراہم کیا ہے اس کی نمائش کی وجہ سے قائم شدہ اینڈی گیم اور ٹائلرو کے لیے مرئیت کا اضافہ ہوتا ہے اس سے مارکیٹنگ اور پروموشن بھی ہوتی ہے گیمز لائیو گیمز پلے جائے سبا جائے سبق اور گیمز کے بارے میں بات چیت اسٹریمنگ پلیٹفارمز پر دیکھ دیکھ سکتے ہیں مواید کی تخلیق کارنئی ریلیز کی مارکیٹنگ اور فروغ دینے کے لیے کافی کامیاب حاصل ہوتی ہے مواد کی تخلیق کاروں کی تجارت اور گیمز کے بارے میں رد عمل کھلاڑیوں کے تاثرات اور ترجیحات کو متأثر کرتے ہیں مقبول اسٹریمنگ اور انواع جمالیت اور میکانس اور یہاں تک کے مینٹننس ماڈل بھی رجحانات کی تشکیل میں حصہ لے سکتے ہیں اسٹریمنگ کے لیے ہمیں بھی ایک یوٹیو بر سے جڑنا ہوتا ہے یا اس گیم پلے سے جڑنا ہوتا ہے یہ ہمیں دیکھنے میں اچھا لگتا ہے کہ سامنے والا کس ٹائپ سے کھیلتا ہے اس کی ٹیکنک کیا ہوتی ہے یا وہ کس رفتار سے کھیلتا ہے یا کون سی پرفارمنس دیتا ہے یا کس چیز کا وہ یوز کرتا ہے جس سے ہم بھی اسی طرح اچھا کھیل سکیں اور کبھی کبھار اسٹریمنگ سے بھی ہمیں اس اسٹریمر سے جڑنے کا موقعہ ملتا ہے یہ سب ہمیں بہت اچھا متأثر کرتا ہے اور ہمیں اور اس کھیلنے پہ ہمیں زور دیتا ہے کہ ہم وہ گیم کھیلیں اس سے ہمیں کافی اچھا لگتا ہے تا کہ ہم بھی اس اسٹریمر جیسا اچھا کھیل سکیں اور ہمارا نام بنا سکیں